وعلیکم السّلام جی ہاں میں طیبہ آئس کریم شاپ سے بات کر رہی ہوں بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی ہاں جیسا کہ آپ جانتی ہیں ہماری جو شاپ ہے آئس کریم شاپ وہ علی گڑھ کی نمبر ون شاپ ہے تو ہمارے یہاں پر ہر طریقے کی آئس کریم مل جا مل سکتی ہے تو بتائیے آپ کو کون سی اور کتنی کوانٹٹی میں آئس کریم چاہیے جی ہاں آپ کو ایک اگلے ایک گھنٹے میں یہ سب مل سکتا ہے تو آپ کے پیسے پورے گیارہ سو روپئے ہو گئے اور اِس لیے میں نے آپ کو صحیح اماؤنٹ بتایا ہے لیکن آپ جب بول رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ہزار روپئے کر دیتی ہوں تو آپ ایسا کریے آپ آن لائن پے کر دیجیے سوری دراصل بات یہ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو خود لینے آنا پڑے گا کیونکہ میں آپ کو ڈلیور نہیں کر پاؤں گی ٹھیک ہے جب آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو اگلے ایک گھنٹے میں آپ کے گھر طرف یہ پروڈکٹ آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں ڈلیور ڈیلیوری ہو جائے گی